तुमकां खबरूच आसतलें इंडियेन खूब इंडियेन गोंयांत खूब तरेच्यो वेगवेगळ्यो लँग्वेजी उलयल्यो वता तशींच गोंयांत कोंकणी ही लँंग्वेज खूब फामाद कोंकणीचे खूब प्रकार आसा कोंकणी लँंग्वेज आतां कांय कमी कमी म्हणपाची ना कारण मराठीन सुद्दां ताका आपल्या समान मानिल्लें आसा कोंकणीचे खूब प्रकार आसा जशें की नोर्त गोंयान सावत गोंयान वेगवेगळे कोंकणीचे प्रकार उलयल्ले वता हिंदी ती कोंकणी भाशा ही हिंदीक सुद्दां तितलीच समान आसा